اسکول میں ہمیں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے جیسے کہ انوشاشن مطلب مینرس بڑوں کا ادب کرنا اسکول سے ہی بچوں کو دنیا کا پتہ لگتا ہے اسکول میں انیک بھاشائیں سکھائی جاتی ہیں اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرس بہت پروفیشنل ہوتے ہیں جو بی ایس سی بی ٹیک ایم ٹیک کیے ہوتے ہیں انہیں بہت گیان ہوتا ہے تب ہی وہ ہمیں پڑھا پاتے ہیں انہیں بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے تب وہ یہاں تک پہنچ پاتے ہیں اور ہمیں بھی اتنا گیان دیتے ہیں میرے اسکولس کے ٹیچرس جو کہ بہت اچھے ہیں میں ان سے دس بار پوچھوں تو وہ مجھے دس بار ہی بتاتے ہیں اور ہمیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں وہ ہمیں شروع میں ہندی انگلش میتھس پڑھاتے ہیں اور کلاس کے حساب سے سبجیکٹ بھی بڑھتے رہتے ہیں اور آج میرے پاس بائیو سبجیکٹ ہے میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں